आं आंनि बिबार बिबार बारि आं आंनि बिबार बारियाव गायनो थाखाय आं माब्लाबा समाव लोगोनिफ्रायबो लानानै फैयो लोगोनिफ्राय लाना फैनानै आं गायफैयो न'आव आरो माब्लाबा समाव आं बाजारनिफ्राय लांनानैब्लाबो बा हाथाइनिफ्राय लांनानैब्लाबो आं जेनेबा बिबारखौ गायहैयो न'आव गायनानै जेनेबा बिबारखौ जोङो आङो मोजाङै जोथोन लायो आं मोजाङै जोथोन लायो जेरै आं बिबारखौ गायनाय समाव हा हा माहाय हा इसे खोनानै हा इसे खोनानै बिनिफ्राय हाखौ इसे जाबनानै खोनानै होयो बिबारखौ गायनानै आरो बिबारखौ गायनाय समाव दै माहाय सारस्रिनानै होना इसे दै सारस्रिना होनानै गायो बिनिफ्राय आं बिबारखौ जोबोर जोथोन लायो मेसें बोथोर समाव जोंनि बिबारफोरा रानलांनो हमो रान्नो हमनाय समाव आं दैफोरखौ सारनानै महायबाबो मोजां खालामनानै होयो बिबारफोरखौ बिनिफ्राय बिबार गायनाय समाव जों आङो गासैखौबो जाखिनि बिबार दङ बेफोरखौ जोथोन लानानै दैलां दैलां बोथोर सफैब्ला आं हाग्राफोर जायोब्ला हाग्राफोरखौ फुस्रांनानै साखोन सिखोन साफाहै लाखियो बिनिफ्राय आं बिबारखौ जोबोर जोथोन खालामनानै लाखियो जाहाथे आंनि बिबारा जेबो जाया थैनानै थाङा एम्फौ सुनानै थाङा बेनिफ्राय आं बिबारखौ दै लुनानै दै सारनानैब्लाबो मोजां खालामनानै जोथोनै साखोन सिखोनै खालामनानै लाखियो अरायबो मोजाङै मोजां बिबारखौ समायना रमायना खालामनो थाखाय आं सानफ्रामबो नायो फुं समाव बेलासि समाव सान्दुं नांनाय समाव गासैखौबो आं नायनानै जोथोन लायो आरो दै सारस्रांना होयो बा मालाबा गोबोरखि हासार बेफोरखौ सारनानै माहाय होयो इसे होयो